म्हजो असो ठरावीक असो चित्रकार राचें चित्र ऑर चित्रकार अशें कांय ना म्हाका खूब चित्रकलाची चळवळ ही म्हाका प्रभावीत करता पूण तातूं भितरली म्हाका सगळ्या चड जी चित्रकला प्रभावीत करता ती गुजराताची लिप्पन कला कारण त्या कलान आमी आरशाचें काम करता आनी त्या कलाच्या संबंदीत बाकीची बी कला जी आसा ती म्हाका करपाक आवडटा जें त्या कला आरशाचें काम आसता तें काम म्हाका कशें करतात तें पळोवपाक खूब आवडटा कारण तातूंत भितर बारीक बारीक आरशे जोडतात त्या चित्रकलान आनी बारीक बारीक आरशे जोडून एक सुंदर अशें चित्र तयार जाता तें चित्र कशें आकार घेता हें पळोवपाक म्हाका खूब आवडटा ताच्या उपरांत तांकां रंग मारता तें रंग मारता तें म्हाका इतलें मनाक बरें दिसता आनी ती कला खूब म्हाका जोडून दवरता त्या कलाचेर कारण त्या कला भितर म्हाका म्हजें प्रतिबिंब दिसता आनी म्हाका अशें दिसता की हांवें आतां ही कला करपाक जाय